میں میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے فیکٹری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں کپڑے ہوتے ہیں ہر طرح کے قسم کے کپڑے ہوتے ہیں ہر ویرائٹی کی ہوتی ہیں بلاؤز سلوار شوٹ چوڑی دار ٹاپ پینٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہاں پر گاہکاں بھی گاہک بھی الگ الگ طرح قسم کے لوگ آتے ہیں کوئی شلوار قمیص ہونا بولتا کوئی چوڑی دار پیجامہ کوئی ٹاپ تو کوئی پینٹ الگ الگ طرح کے گاہک آتے ہیں جو جو برانڈ بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں میرے پاس دو گاہک گاہک کو بہت پسند آتے